ٹیکنالوجی نے آرٹ انڈسٹری اور فنکاروں کی بہت ہی اچھی طرح سے مدد کی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی کچھ بھی بننا چاہتا ہے تو تو وہ کیا کرتا ہے مطلب ٹیکنالوجی پہ جاتا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے مطلب اس کی آواز رہتی ہے مطلب تھوڑی پتلی رہتی ہے اس پہ اگر موٹی کرنے کا ہوتا ہے تو اس میں موٹی بھی کر دیتی ہے ٹیکنالوجی پہ اگر اس میں موٹی آواز ہے اگر اس کو تھوڑا اور پتلا کرنا چاہتی ہے تو پتلا بھی کر لیتی ہے اگر کوئی یا آرٹ انڈسٹری یعنی اگر مطلب مرد کا ہو تو مرد بھی اپنی آواز کو پتلا یا موٹا کر سکتا ہے بدل بھی سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ٹیکنالوجی اور اگر عورت کا بھی ہے تو اس سے بھی کر سکتا ہے جیسے کہ اگر آپ پیشہ ورانہ جیسے اگر آپ پیشہ ورانہ گلوار نہیں ہیں تو ہم کم از کم گنگناتے تو ضرور ہوں گے آپ تو گنگنانے گنگناتے تو ضرور ہوں گے اپنا پسندیدہ گیت گاتے ہوئے شاید ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ سر اور تال سے پورا پورا شاید پورا پورا انصاف کر رہا ہے یعنی گا رہا ہے اب یہ چاہیے کہ سب سے سب سننے والوں کی سماعتوں پر کتنا ہی گہرا کیوں نہ گزر رہا ہو لیکن ہر کوئی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی اپنی آواز کو بے عیب سریلا بنا سکتا ہے اور بناتا بھی ہے اور ابھی بھی بہت مطلب آرٹ انڈسٹری بنا بھی رہے ہیں مطلب سوچتے ہیں میری آواز پتلی ہے تو اس کو تھوڑا یہ مطلب موٹی کر دو میری آواز تھوری جھلملا رہی ہے تو اس کو صحیح کر دو تو تو اگرچہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال اب میوزک کے دنیا میں بھی عام ہے لیکن یہی ٹیکنالوجی جو دوسرے ملک میں اچھا گانے والوں کے فنکاروں کی درمیان میں تنازع کا باعث بن گئیں ہے مطلب ایک بار کی بات ہے جو مطلب ایک لڑکا تھا جو وہ مطلب بہت ہی ایک اچھا آرٹ انڈسٹری بننا چاہتا تھا تو اس کی آواز میں مطلب بہت اس کی خواہش تھی کہ میں بنوں تو لیکن اس کی آواز تھوری سی موٹی تھی تو مطلب آدمی سب بول رہا تھا تمہارا آواز اچھا نہیں ہے اتنا تم کو اور تھوڑا محنت کرنا پڑے گا وہ لڑکا مطلب بہت زیادہ ہی محنت کیا بہت ہی زیادہ محنت کیا سوچا میں بن جاؤں گا اچھا آرٹ بن جاؤں گا مطلب گانے والے بن جاؤں گا میں سب کو اچھی گیت سناؤں گا بہت اچھا اچھا باتیں سناؤں گا ایسی ایسی باتیں مطلب بہت سنایا بولا تو اس کو مطلب پھر بھی وہ لڑکا بہت محنت کیا تو اس کا مطلب کوئی ویلیو ویلیو نہیں دیتا تھا بولا کیا جو نہیں تم نہیں بن سکتا تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی جس کو پتہ نہیں تھا جو مطلب ٹیکنالوجی آیا ہوا ہے تو ٹیکنالوجی سے کیا نہیں ہو سکتا ہے پھر وہ لڑکا ٹیکنالوجی کا استعمال کیا پھر وہ لڑکا جو ہے مطلب ٹیکنالوجی پہ اپنی وائس کو ڈالا پھر اپنے وائس کے گانوں مطلب جو گایا میوزک کیا جو فنکار بولا پھر اس کو جو ہے مطلب آ جو آواز اس کی جو جگہ سریلی نہیں تھی اس کو ٹھیک کیا اچھے سے کیا پھر اس کو مطلب پھر بھیجا پھر ڈالا تب سب سنے تو بولا بہت اچھا آواز ہے بہت بہترین آواز ہے تو ٹیکنالوجی آرٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ ہی مطلب مدد کرتی ہے بہت زیادہ